جب ہم اسکول کالج میں ہوا کرتے تھے تو سائنس کے بارے میں بہت ساری کتابیں پڑھی سائنس سے کبھی ابھی کے ٹائم میں بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے سائنس کے بہت بڑے بڑے سائنس کبھی کبھی بھی ہے ابھی بھی ہے اور بہت بڑے بڑے سائنٹکس گزر چکے ہیں جیسے میں اے پی جی عبد الکلام جیسے میں سے سے میسائل بنایا اور اسے میسائل مان سے نام نام سے جانا جاتا ہے اے پی جے عبد الکلام ہندوستانی ہندوستان کا نام بہت ہی زیادہ اونچے درج پر لے گیا بڑے بڑے دیشوں میں اے پی جے عبد الکلام بہت ہی عزت اور نگاہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور بڑے بڑے سائنسٹ نے سنیتا ولیم جیسے چاند پجا پہت ہندوستانی نام سے